मने आज से पचास बीस तीस साल पहले पचास साल पहले रेडियो था पर अब आ गया टी वी वह भी टी वी नहीं एल ई डी एल एल ई डी आ गया बहुत से यह कम्पनियाँ हैं जो वह लोग समझे कि टी बी या कुछ और बनाने में इससे फ़ायदा टी वी पर है क्योंकि अब के लोग रेडियो अख़वार कम ऐसे वैसे होंगे जो कम लेते होंगे टी क्योंकि अब तो पेपर भी नहीं लेते हैं अच्छे से क्योंकि अब टी वी आ गया है वह भी एल ई डी एल ई डी तो पूरे अच्छे से दिखलाता है लाइव वह जो भी आप मन मन है जैसे गाना वाना जो भी सुनते हैं वह आपको अच्छा लगता है तो आप वह देखते हैं अब तो ख अख़बार लेने देम्हे अख़बार लेने में भी बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं कि यह अख़बार क्यों लें अख़बार क्यों लें ये अख़बार लेने से क्या होगा टेलीविजन है ही उसमें देख ही लेते हैं न्यूज तो अख़बार लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है वह भी चलो लाइव क्यों ना देख लें जो अख़बार लें इसके बाद वह लोग ठीक से कंट्रो फुट क कंफर्टेबल हो जाते हैं और उसके बाद जो भी लोग रहते हैं उनके बारे में इन हाँ वह को बहुत सारे लोग न्यूज़ देखना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग सीरियल देखना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग फिलिम देखना चाहते हैं बहुत सारे लोग कुछ लोग सीरियल देखना चाहते हैं फिलिम मनोरंजन के लिए जो भी हो गाना न्यूज अख़बार पर अभी के अभी अभी सिर्फ़ न्यूज़ लेते हैं और न्यू न्यूज़ सिर्फ़ सुनते हैं क्योंकि अभी इंडिया में बहुत सारी घटना होती हैं जैसे फ़िलहाल में ये हुआ था जो ट्रेन उलट गया था इसके लिए कोई अख़बार लिया था नहीं सब अपनी टी बी टेलीविजन पर क्योंकि अख़बार टाइम लेता है आज वह आज का न्यूज आज दिखाने आज का न्यूज कल दिखाता है पर अब ऐसा हो गया कि हम सीधा लाइव देख सकते हैं और लाइव मतलब कहाँ उल्टा कैसे उल्टा किसके लिए उल्टा कए कौन उल्टाया ये सब बतला देता है लाइव तो अब के लोग लाइव देखना पसंद करते हैं अख़बार अख़ अख़बार तभी भी अभी कुछ लोग लेते रहते हैं अख़बार उसके बाद अच्छा लगता है पर मेरे घर में मेरे पापा हैं जो अभी भी अख़बार ही लेते हैं उन्हें टी वी या न्यूज के वह बोलते हैं कि हमको कुछ समझ ही नहीं आता है क्या बोलते हैं